असांजे खेत्र जी सभ खां प्रमुख कलाकारी आहे चिकिनकारी हस्तशिल्प देश विदेश में हिन हस्तशिल्प जा मुरीद माण्हू आहिनि इनीअ कलाकारीअ खे ॾाढो प्यार ॾींदा आहिनि ॾाढो सम्मान ॾींदा आहिन ऐं इनीअ जो इन खे संरक्षित रखण जे लाइ सॼो बाज़ारि फलियलु फूलियलु आहे ऐं देश विदेश जा माण्हू आहिनि असांजा चिकिनकारी हस्तशिल्प खे हस्तकला खे सराहींदा आहिनि उतां वापार खे वधाइण जो मौको ॾींदा आहिनि ऐं इनीअ करे असांजी इहा कला संरक्षित बि आहे इन खां अलावा चारकुला नृत्य नौटंकी रामलीला जहिड़ा न जेके लोकनृत्य आहिनि उहे बि थींदा आहिनि ऐं ॿियो असांजे असांजे खेत्र में रहण वारियूं जेके जनजातियूं आहिनि बैगा अजरिया अगरिया बुक्सा जनजातियूं आहिनि ऐं इहे पंहिंजे हथनि सां चित्रकला मूर्तीकला ऐं अलॻि तरह जूं शिल्प कलाउनि खे कंदा आहिनि ऐं जीअं गोंड चित्रकला आहे मधुबनी वल्ली इहे सभु चित्र कलाऊं आहिनि ऐं हस्तकलाऊं आहिनि जंहिं जो ॾाढो वाधारो हिन वक़्तु आहे ऐं पूरी तरह सां संरक्षित आहिनि